मैं ग्वालियर में रहता हूँ और मैं पिंटू पाल क्षेत्र में रहता हूँ मेरा घर इसलिए मुझे बहुत पसंद है और जो जगह वहाँ पर मेरा जो पास में कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ वो मेरे पास में ही है अगर मैं और कहीं होता तो मुझे वहाँ से किराया खर्च करना पड़ता और आना पड़ता और मुझे इससे और ज्यादा और बढ़िया की पास में मेरे रेलवे स्टेशन है पानी की टंकी है लाइट भी है सब कुछ है यहाँ पर इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये यहाँ और पास में पक्की सड़कें डली हुई हैं हाईवे निकला हुआ है और स्विमिंग पूल बने हुए हैं जो सुविधा मुझे चाहिए हर चीज मेरे घर के आसपास है इसीलिए मुझे अपना घर बहुत पसंद है धन्यवाद